गाजीपुर में बहुत सारे धार्मिक सांस्कृतिक त्योहारे मनाए जाते हैं और हमारे गाजीपुर में राष्ट्रीय त्योहार जैसे पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी यह सब मनाए जाते हैं और धार्मिक त्योहारें डाला छठ पूजा होती है जैसे कि बिहार से लोग आते हैं और हमारे यहाँ गंगा जी की घाट पर जाकर और बहुत अच्छे से मनाते हैं वह खूब धूम धाम से मनाते हैं छठ पूजा करते हैं गाजीपुर में हमारे लोग वो बहुत अच्छे से छठ पूजा होती है और दो दो बार भी छठ पूजा की जाती है साल में दो बार मनाई जाती है छठ पूजा और हमारे गाजीपुर में धार्मिक त्योहार है बहुत सारे मतलब हैं जैसे होली दशहरा और दसमी और बोलते हैं कि दीपावली बहुत सारे मतलब ऐसे हैं जो धार्मिक त्योहार कि मनाए जाते हैं दशहरा मनाया जाता है छठ पूजा मनाया जाता है और होली दीपावली सब बहुत सारे ऐसे धार्मिक त्योहार हैं कि जो मनाए जाते हैं हमारे गाजीपुर में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं गंगा जी के किनारे जाकर दिया जलाए जाते हैं दीपावली के दिन जलाए जाते हैं लाइनिंग से दिया जलाया जाते हैं बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं हमारे गाजीपुर में बहुत सारे त्योहार हैं इतने धूम धूमधाम से इतनी धार्मिक त्योहार हैं कि बहुत इतनी धूम धाम से लोग मनाते हैं गाते हैं खूब खुशियाँ मनाते हैं